हमारे यहाँ स्वास्थ केंद्र सरकारी अस्पताल हैं लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जौन बा बहुत परेशानी है यहाँ पर सड़क नहीं है थोड़ा ऊँचे खाले ऊँचे खाली मोटर गाड़ी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर आशा भी कुछ भी कहते हैं त आशा भी नहीं सुनती हैं जौन बाटे कि हमके क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है तो हम लोग क्या करेंगे किसी न किसी हालत पर कहीं न कहीं को मोटर गाड़ी करके जौन बा हेर के वहाँ पर भाई पहुँचना है सुई दवाई करो तो वहाँ पर जाते हैं त किसी लोग सुनते भी नहीं हैं जौन बा कि कैसे तुम्हारा सुई दवा कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे क्या करेंगे आदमी लोग जाते हैं घर के परिवार लोग जाते हैं तो वहाँ पर परेशान रहते हैं कि का करी कहाँ लई के जाई अब कैसे करी यहाँ पर तो सरकारी अस्पताल भी नहीं हैं जौन बाटे है कि यहाँ से रिटर्न करके वहाँ पर लेकर जाऊँ सरकारी अस्पताल में लेकिन यह इतना आदमी लोग रहते हैं औरत लेडीस सब लोग लोग रहते हैं लेकिन वह लोग जौन बाटे है सुनते नहीं इधर बुलाते तो उधर चले जाते हाँ हाँ थोड़ी देर रुको मैं आता हूँ थोड़ी देर रुको मैं आता हूँ उनको बुलाऊँ कि हाँ थोड़ा मैडम यह मेरा ज़रूरी बात है सुन लो तो वह भी कहती हैं कि हाँ रुको दस मिनट ज़रा आती हैं तो रोज़ कहीं वह रोड पर चली जाती कहीं वह रोड पर चली इधर बुलाती तो कहती हाँ आ जाओ उसको म उस सो मिलो उधर जाते हैं तो वह भी नहीं सुनतें कहें उससो जाओ उसके पास जाओ ऊधर भी जाते हैं तो कहते हैं उनको बुलाओ उनको बुलाओ जब तक वह नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा तब तक बताओ हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे क्या करेंगे वहाँ पर जाकर मजबूरी थोड़ा बहुत कष्ट से मनइ जात हँ लेकिन का करे मनई प्रॉब्लम थोड़ा रहत ह तबई हाँ फै फैमिली ऊ जौन बाटे है यह से जौन बाटे आदमी जाता या आवता का करै मजबूरै सब कुछ करवावत हँ अगर सही अस्पताल रहै ऊ रहै त ई होइ कि हाँ चलऽ हियाँ लई के चलऽ हूँआ गाड़ी घोड़ा के थोड़ा परेशानी बा गाँव में हमारे पास सड़क भी नहीं हैं उस पतनी पतनी रस्ता है साइकिल जाने के लिए वह जाने के लिए तो हम कैसे करें वहाँ पर जौन बाटे त इ होय अब रात बिरात कोई के इमरजंसी काम लग जाए ज़रूरी कम लग जा तो गाड़ी भी नहीं जा सकती है वह नहीं सकती है तो मनेइ क्या करें वहीं घुट घुट के भीतरे मरें जौन बाटे यहूँ करेस ए आलावाँ क्या कहें प्राइवेट अस्पताल जौन बाटे हैं तो कहाँ जाएँ भी होतऽ कि चलऽ प्राइवेट अस्पताल छोड़ का सरकारी में जाइ कि इहाँ जाइ कहाँ जाइ कैसे करे अपना सुविधाएँ तो मनई कुछ न तो कुछ देखेंगे हैं ए कि हमको कहाँ सुविधा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या करूँ कैसे करूँ जौन बाटे है